السّلام علیکم ہوٹل محفِل جی مجھے منیجر سے بات کرنا ہے جی ٹھیک ہے آپ ہی ہیں منیجر ٹھیک ہے جی مجھے آرڈر کرانا تھا آپ کی ہوٹل سے جی پچیس لوگوں کے لیے جی میرے گھر پہ دعوت کا انتظام ہے آج پچیس لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے مجھے آپ کے ہوٹل سے جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کو نے کیا پکوان ہے کیا ورائٹیز ہے ٹھیک ہے بولیے جی بریانی ہے جی مندی ہے ہاں فِش مندی ہے فِش مندی فِش بریانی دونوں ہیں کشمیری پلاؤ ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے اور میٹھے میں کیا کیا ہے آپ کے جی میٹھے میں ڈبل کا میٹھا ہے قربانی کا میٹھا ہے ہاں اور کیا ہے اور کدّو کی کھیر بھی ہے ٹھیک ہے اچھا فروٹ سلاڈ بھی ہے ٹھیک ہے جی جی آپ یہ بولیے کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے آپ میں پچیس لوگوں کے کھانے کا لے رہا ہوں آپ کن سے کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نہیں دیں گے آپ ڈِسکاؤنٹ کچھ بھی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ السّلام علیکم ہوٹل پِسٹا ہاؤس جی مجھے منیجر سے بات کرنے کا ہے جی ٹھیک ہے آپ ہی ہیں منیجر

جی مجھے آپ کے ہوٹل سے آرڈر کرانے کا تھا ہاں جی جی میرے گھر پہ دعوت کا انتظام ہے پچیس لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے مجھے آپ کے ہوٹل سے لینا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک آپ بولیے آپ کے کیا ورائیٹیز ہے کیا پکوان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مندی ہے چِکن بریانی مٹن بریانی کشمیری پلاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں میٹھے میں کیا کیا ہے آپ کے میٹھے میں نہیں ہے ہاٮٔے ہاٮٔے ٹھیک ہے بولیے بولیے میٹھے میں کیا کیا ہے آپ کے میٹھے میں ڈبل کا میٹھا قربانی کا میٹھا دو ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو ہی میٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا مجھ کیا مجھے ڈسکاؤنٹ دیں گے آپ میں پچیس لوگوں کا کھانے کا لیے انتظام کر لیا تو جی جی ٹھیک ہے نہیں دیں گے آپ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی ٹھیک ہے شُکریہ اللہ حافظ السّلام علیکم السّلام علیکم ہوٹل زمزم جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک مجھے منیجر سے بات کرنا ہے ہوٹل زمزم کے ہاں آپ ہی ہیں منیجر ہاں ٹھیک ہے آپ کے ہوٹل سے مجھے پچیس کے لوگوں کے کھانے کا انتظام کرانا ہے میرے گھر پہ دعوت ہے آج جی ٹھیک ہے کیا انتظام ہے آپ کے کیا کچھ خاص پکوان ورائیٹیز کیا ہے بولیے آپ کیا کیا ہے آپ کا ہاں چِکن بریانی مٹن بریانی ہے اور مندی ہے فِش بریانی فِش مندی کشمیری رائس ٹھیک ہے کشمیری پلاؤ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہاں مجھے آرڈر کرانے کا ہے آپ کے ہوٹل سے بہت اچھے ہے آپ کے ورائیٹیز پکوان میٹھے میں بولیے آپ میٹھے میں کیا ہے آپ کا میٹھے میں ڈبل کا میٹھا قربانی کا میٹھا ہے فروٹ سلاڈ تین ہی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کیا ڈِسکاؤنٹ دیں گے مجھے ہاں ہاں پچیس لوگ کا ہے پچیس لوگوں کے لیے لینا ہے نہیں دیں گے ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اللہ حافظ السّلام علیکم ہوٹل پِرنس جی جی مجھے ہوٹل کے منیجر سے بات کرنا ہے آپ بات کرائیے ہوٹل کے منیجر سے جی آپ ہی ہیں منیجر جی ٹھیک ہے ہاں جی منیجر صاحب مجھے پچیس لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے آپ کی ہوٹل سے

ہاں میرے گھر پہ دعوت ہے آج ہاں آج ہی کرانا ہے آج ہی ہونے کا ہے ہاں ٹھیک ہے کیا ورائیٹیز کیا پکوان ہے آپ کے پاس بریانی ٹھیک ہے مندی ہے کشمیری پلاؤ ہاں ٹھیک ہے اور کیا ہے چِکن چِکن بریانی چِکن مندی مٹن بریانی مٹن مندی

جی اچھا اچھا ٹھیک ہے میٹھے میں بولیے میٹھے میں کیا کیا ہے آپ کے پاس میٹھے میں ہے کھیر ڈبل کا میٹھا ہاں ہاں فروٹ سلاڈ بھی انجیر کا میٹھا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے ورائیٹیز ہے آپ کے جی مجھے پچیس لوگوں کا آرڈر دینا ہے آپ کو ہاں پچیس لوگوں کے لیے آرڈر کرانے کا ہے ہاں اچھا آپ یہ بولیے مجھے کیا ڈِسکاؤنٹ دیں گے میں پچیس لوگوں کا لیا لیا تو ٹھیک ہے آپ ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے جی ٹھیک ہے ہاں ہاں کرا دیجئے ٹھیک ہے آرڈر کرا دیجئے آپ جی مجھے آج ہونا ہے سات یا آٹھ بجے تک ہونا ہے رات تک رات میں ٹھیک ہے ہاں گھر پہ لا کے دے دیجئے آپ پیسے لے لیجئے پھر جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایڈریس گولکنڈہ گولکنڈہ ہاں عباد الرحمن مسجد بیک سائڈ واٹر فِلٹر کے آگے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شُکریہ شُکریہ آپ کا ٹھیک ہے اللہ حافظ دُعا میں یاد رکھیے انشاء اللہ پھر آپ کے آئیں گے کچھ انتظام رہے گا تو انشاء اللہ آپ کے ہوٹل سے کریں گے ٹھیک ہے شُکریہ اللہ حافِظ